आज पर्यंत भारत सरकारान खुबशे कठिनाईक तोंड दिल्लें आसा जशें की कोवीड नायन्टीन तेंच न्ही जाल्यार रस्ते हॉस्पिटल्स स्कुल्स कॉलेजीस सगल्यो शाळा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बांदून दिल्ल्यो आसा गोंय सरकाराचें एकूच मत खंयचोच भुरगो शिकनासतना उरपाक जायना म्हणून गोंय सरकारान शाळा स्कुल्स कॉलेजीस व्हडल्यांतल्यो व्हडल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बांदल्या आयच्या काळांत शिक्षण हें खूब म्हत्वाचें आसा भुरगो शिकुना जाल्यार काम लागना कामांक लागुना जाल्यार घर चलना घर चलना जाल्यार सगले कडेन प्रोब्लेम जावपा शकता म्हणून गोंय सरकारान एप्रेंटीशीप म्हणून एक पॉलिसी काडल्या तेतून सगले भुरगे कामांक लागपाक शकता कोण ग्रॅज्युएट जाल्यार कोण आयटीक गेला कोणी आनीक कितें कोर्स केलां तें सगल्यांक काम लागता हेल्थाचें पळोवंक गेल्यार बऱ्यांतलीं बरीं हॉस्पिटलां बांदल्या गांवांतल्या गांवान बारीक बारीक जावं हॉस्पिटलां बांदल्या म्हटल्यार लोकांक आपल्याच गांवान उपाय करपाक मेयटा हेवटेन तेवटेन धावून आतां खंय वचपाची गरज आसना रस्त्यांचें पळोवंक गेल्यार रस्ते इतके सुंदर आतां खंय खंयच एक्सिडेंटाच्यो केसी चड आयकपा येना फक्त लक्ष दिवंक जाय तें आमी भुरग्यांनी आमी कश्यो गाडी चलोपाच्यो त्यो